परेड बजार दा में इक पैंट लैती बा इ'न्नी शैल ही नी मतलब केह् आक्खै कोई सस्ती बी ऐ ही ऐ बी बड़ी शैल पैंट ही ओह् जेह्की अज्जकल नी ऐ चला दा रवाज फलेयर आह्ली पैंट होंदी जेह्ड़ी ओह् आह्ली पैंट लैती दी में ब्लयू नीले कलर दी बा बड़ी गै ज्यादा शैल ही मतलब नां ओह्दा रंग गेआ मतलब कोई में दो त्रै साल होई गे उसी लैतै इ'न्ना उसी आ'ऊं सारे कोला ज्यादा आ'ऊं उसी पैंटे गै लान्नी मतलब जित्थे नी उत्थे आ'ऊं ज्यादातर उसी गै लान्नी बा इ'न्ना धोनी फ्ही उसी धोना ते पौंदा गै जेल्लै मैली होई जंदी लेकिन ओह् उसी धोन्नी पर ओह्दा रंग जंदा गै नी ऐ मतलब इ'यां आ'ऊं उसी हून बी लान्नी नी तैलुं ते इ'यां मतलब इ'यां लगदा कि नमीं ऐ मतलब आ'ऊं ब्याएं छयाएं बी उसी लाइयै जन्नी मतलब सारे पुच्छदे तूं नमीं पैंट लैत्ती ते आ'ऊं उ'नेंगी तैलुं सनानी कि में इ'न्नी परानी पैंट ऐ महां बड़ा इसी लान्नी आ'ऊं कुदै घुम्मने छुम्मने जन्नी तां बी आ'ऊं ज्यादातर मिगी ओह् आह्ली पैंट गै ज्यादा पंसद ऐ की गी ओह् ऐ गै बड़ी शैल ऐ दिक्खने मतलब इ'यां साइडै साइडै उसी जेब बी लग्गे जिसी सिक्स पाकेट पैंट आखदे ना ओह् आह्ली पैंट ऐ ओह् मतलब बड़ी शैल ऐ मतलब मिकी बनकदी बी बड़ी शैल ऐ ओह् ओह्दा रंग बी नी गेआ ऐ बिंद रगं नी गेआ ऐ ओह्दा मतलब कोई आक्खे नी थोह्ड़ा हारा बी गेआ मतलब बिलकुल बी रंग नेईं गेआ ऐ बिलकुल रंग नी गेआ ऐ ओह्दा बड़ी गै शैल ऐ होर ते होर मेरी फ्रैंडां बी मेरा शा ओह् आह्ली पैंट लैंदियां लाने ई कन्नै गै मतलब मिगी पुच्छदियां कि तूं एह् कुत्थां लैती ते जेल्लै में उ'नें सनाया जेल्लै ते फ्ही मतलब ओह् बी उत्थें गेइयां उ'नें बी उत्थां लैती मतलब उनें बी उत्थां पैंट लैती ते उं'दा बी कोई रंग नी गेआ ऐ न मतलब ओह् बी बड़ियां लांदियां मतलब उ'नें पैंटे बड़ियां लांदियां अबा ताम्मीं उं'दा ओह् रंग नेईं गेआ मतलब धोंदे हून अम्मी ऐ मेरी ते उं'दा थमां ज्यादा परानी ऐ बा बिंद रंग नी गेआ उसी होर ते होर कोई धागा बी नी निकलेआ नां नुहाड़ी जिप खराब होई मतलब जिपां बी खराब होई जंदियां नी नेईं तां फ्री होई जंदियां किश बी नी होएआ मतलब कोई फर्क नी पेआ ऐ कि इयां मतलब अज्ज बी आ'ऊं उसी लां ते इ'यां लगदा कि एह् नमीं पैंट ऐ इ'यां कोई सोची बी नी सकदा ऐ कि एह् परानी पैंट ऐ मतलब इ'न्ने साल पराने इ'यां इ'यै लगदा कि हून गै लैती होनी कोई नमीं मतलब आ'ऊं जित बी फक्शनें अ'ऊं लान्नी सारे इ'यै लगदा कि में फक्शन उप्पर लैती होनी एह् पैंट इ'यां मतलब नमीं पैंट बड़ी लाई मतलब मेरी दीदिया दा ब्याह होएआ में तैलु बी उ'यै लाई दी ही फ्ही नुहाड़े बाद च ओह् जेह्ड़े साढ़े रिश्तेदारें ब्याह होऐ में ताम्मीं उ'यै लाई दी ही ज्यादा आ'ऊं उ'यै लान्नी होर ब्याह् होई गे जां कालेज जन्नी ताम्मींं उ'यै गै लान्नी ज्यादातर उ'यै लान्नी अते बजारे छजारे जन्नी तां बी उ'यै लानी जां कोई होर शापिंग करने जन्नी आं तां बी उ'यै लान्नी मतलब कोई फर्क नी पेआ उसी कन्नै मिकी पंसद बी बड़ी ऐ ओ की की नां नुहाड़ा रंग गेआ ते नां ओह् परानी गेदी होई दिक्खो हां कन्नै बनकदी बी मिकी शैल ऐ इत्तै गल्लै आ'ऊं मतलब उसी ज्यादा लान्नी ते कन्नै ओह् बड़ी गै शैल ऐ इ'यां मतलब बड़ी ज्यादा शैल ऐ इ'यां मतलब केह् आखदे कि इ'यां बड़ी जगह् अस होर पैंट लैंदे उं'दा रंग जंदा न होर बी पैंटा हैन मेरे कश जेह्कियां में होर कुतै लैतियां उं'दे रंग बी जंदे उठी जां जिप्पां खराब होई जंदियां धोयै उ'नेंगी कोई उं'दा रंग जंदा उठी होर होर कपड़े च चढी जंदा तैलु सुक्की जान में थोह्ड़े थोह्ड़े इ'यां रेड़ने रक्खे होंदे सकानै उसी पैंटे आ'ऊं जित्थे मर्जी रेड़ां जिस मर्जी कपड़े उप्पर रेड़ां ओह्दा कोई रंग नी जंदा ऐ ते नां गै रंग कुसै चढ़दा ओह् बड़ी शैैल पैंट ऐ इ'यां बड़ी स्हेई क्वालटी दी पैंट ऐ ओह् बड़ी गै शैल पैंट ऐ ओह्